मम्मीके तबियत खराब रहै तऽ खाना बनाबै रहियै खाना बनाबै लए गेलिये तऽ वहाँ नमक कहाँ रहै तेल कहाँ छै मसाला कहाँ छै कुछौके पता नहि रहै फिर भी खोजते खोजते जे छै तेल वगैरह मसाला वगैरह सबकिछु खोजलियै नमक नहि मिलले नमक नहि मिललै तऽ बगलवला पड़ोसीसँ नमक माँगिकऽ लअ अनलिए माँगिकऽ लेलाके बाद ही खाना बनाबै लए हम एलिये खाना बनाबै लए फिर एलिये तऽ वहाँ थोड़ासँ परेशानी भेलेह जेकि खाना बनेते बनेते थोड़ासँ तेल जे तेल कड़ाहीमे डाललिये तऽ बस ओ तेल उड़िकऽ हाथ पर पड़लै हाथ जल गेलै तऽ इएह सब जे छै खाना बनावैमे यही सब परेशानी हुए रहै ओहि वजहसँ तबसे खाना हम नहि बनाबे रहिये मम्मीके तबियत ठीक भेलै ओ खाना अपने बनाबे रहै आओर सब रोटी बनाबे लए रहिये तऽ रोटी टेढ़ा हो जाइ गोल नहि हुए सब्जी बनाबै लए गेलियै तऽ ओकरामे नमक थोड़ासँ जादा डला गेलै नमक थोड़ा जादा डलाबेके कारण जे छै सब्जी तीखा हो गेले सब्जी तीखा हो गेले खायमे सब बोलै रहै कि के बनेलकौ है ऐसे ई सब्जीमे एहिमे नमक ज्यादा हो गेलो तीखा हो गेलो खायमे बढ़िआँ नहि लागैत रहै